ہیلو راہل ٹریویل ٹرانسپورٹ سے بول رہے ہیں جی سر سر مجھے دہرادون کے لیے باہر جا گھومنا تھا پلان بنا رہا ہوں میں جیسے ٹیمپل وغیرہ گھومنا تھا ٹیمپل بتا دیجئے کون کون سے ٹیمپل ہیں کہاں کہاں جی سر جی سر تو اس کا بتا دیجئے کیا نام ہے میرے میری فیملی ساتھ میں میں ہوں میری وائف ہے اور میرے دو بچے ہیں مدر فادر ہیں میرے مجھے سیون سیٹر گاڑی چاہیے ہوگی سر ہوں جی سر ہوں جی سر جی سر ٹیمپلس وغیرہ دیکھنے ہے مجھے میں نے پلان بنا یا تھا فیملی کے ساتھ اپنی جی سر جی سر سیون سیٹر گاڑی بک کر دیجئے جی جی سر فیسلٹیز مجھے بہت اچھی چاہیے گاڑی کے اندر سر کل کی ڈیٹ ہے میری الیونتھ اگست سر ٹائمنگ میری صبح کی رہے گی کیونکہ صبح ہی جلدی نکلیں گے زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی ہے صبح میں نو بجے آپ ٹائمنگ سے ٹائم سے پہنچا دیجئے گاڑی اور مجھے ڈرائیور جان یا جس ڈرائیور کو بھیجیں گے اس کے ڈٹیل بھیج دیجئے مجھے ٹائم پر ہی بھیج دیجئے گا کیونکہ پھر ٹائم پر ہی نکلیں گے جی سر جی جی جی سر اور سر وہ کوسٹ وغیرہ بتا دیجئے کتنا پیمنٹ کریں گے آپ دیں گے سر سکس تھاوزنڈ تو زیادہ ہیں سر سر فائیو تھاوزنڈ کر لیجئے بہت ہے سر سر فائیو تھاوزنڈ بہت ہے دیکھ لیجئے آپ فائیو تھاوزنڈ ٹھیک ہے جی جی سر جی تھینک یو سر تھینک یو سر تھینک یو تھینک یو سر